हम माय बापके छओ बहीन रही ताहिमे सभ बहीन छओ बहीन छओ रंग रहै हमरा माय बाप बहुत प्रशंसा से बहुत मान दान केलक हमर बाबूओजी कहै जे ई बेटे रहैत तऽ ठीक रहै एहि बेटी सॅं हमरा सुख अछि तऽ हम जँऽ जँऽ बढ़ैत गेलहुॅं तऽ हमर माय सभ सिखबैत गेल बौआ गै एना करहब एना रहब जेना जेना सिखा देलक तेहिना तेहिना हम चललहुँ तेकरा बादमे हमरा शादियो विवाह कऽ देलक शादियो विवाह कऽ देलक तऽ सभके भेलै जेना तेना हमरा कपारमे दुखिये लिखा गेल अपना जनते तऽ ओ बढ़ियेँ से केने हेतै लेकिन हमरा कपारमे दुःखी लिखाएल रहै तऽ दुःखे रहै तऽ हमरा माय समझाबै बुझाबै की करभी एहिना सभमे दुनिया कटै छै आ चलै छै बेटी कोनो घबराहट नहि छै जेहिना जेहिना कहलक तेहिना तेहिना गुरूके ऑर्डरसॅं जेना जेना सिखेलैथि तेहिना तेहिना हम चललहुँ तेहिना समय पालन केलहुॉं तेहिना हम रहलहुॅं ओहिना बिताके रहि गेलहुॅं जे भेल से माये बला गुण हमरा कनि कनि रहल तऽ जे गुनमे अछि तऽ हम कोनो कोनो गुण गुण उपकार केलहुॅं ओहि विधि हमर समय पार भेल नहि ओ गुण रहैत माय बला तऽ हमरा नहि पार होइत तैं लऽ कऽ नहि मायके गुण तऽ हम अपन समय कहुना पार केलहुॅं ओहि विधि हम कोहुनाके आ भेलहुॅं हमरा भगवानके इच्छा से भगवानके इच्छा से दू लड़की दू लड़का भेल अपने आप भगवान रुपिये सँ भऽ गेल भगवान सभके पालन पोषण कयलनि तैँ हम तीर्थ वर्थके जात्रा जादा केलहुँ हमरा ओ भगवाने सहारा भेलनि हम भगवानेके माने छियनि तैँ हमरा भगवान पालैन केलैन